जखन सबके घरमे शौचालय नै रहै सब बाहर जाइ रहै बाहर जाइत रहै बड़ बड्ड दिक्कत होइ रहै महिला सबकऽ बहुत दिक्कत होइत रहै कना कनाकऽ जाइत रहै बाहर आब मोदीजी देलखिन ए शौचालय सबके घरे घर सबके घरे घर शौचालय भेलै शौचालयक समस्या खतम भेलै हर महिलाकऽ गाँव गाँव शहर शहरमे देलकै शौचालय सब खतम भेलैए शौचालयकऽ बहुत महिला सब दिक्कत काटलकै गाँव घरके हर जगहके हमरो सबकऽ शौचालय नै रहै हमरो सबकऽ देलखिन शौचालयकऽ पैसा तऽ शौचालय बनेलियै आओर सब पानी तानी सब छै तनी लागि जाइ छै ई सबकऽ समस्या हटाना चाही सप्लाइ के पानी नै छै हमरा सबकऽ घर तक नल नै छै ऊ होना चाही दैके चाही जे समस्या छै तऽ कहबे ने करबै एते कुछ पूरा कुछ सब जगह सब कुछ भेलैए कनी टा आओर थोड़ा और होना चाही गरीब तकमे जल्दी कुछ नै पहुँचै छै बहुत दिक्कतसऽ पहुँचै छै हमर बगलके एकटा छै ओकर आधार कार्ड नै छै आधार कार्ड नै छै तऽ बहुत समस्या छै दू लड़की छै जमीन जगह नै छै तऽ